مجھے فوٹو کھینچنا بہت پسند ہے ایک شوق کے طور پر فوٹوگرافی جاری رکھنے کے لیے میں بہت ساری باتوں پر عمل کرتی ہوں جیسے میں روزانہ تصویروں لیتی ہوں میں اپنی تصویروں کو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کرتی ہوں میں اپنی تصویروں میں کچھ نہ کچھ ترمیم کر کے ان کو بہتر بناتی ہوں اور بڑے فوٹو گرافروں کو سوشل میڈیا پر فولو کرتی ہوں تاکہ ان کی طرح تصویریں کھینچ سکوں